गिबियावनो दं मानास नेसनेल पार्क मानासाव जोंहा मोसा मोनो बेदिनो गलडेन प्ल'रि मोनो बेनि बागै गोबां मानासआव जिब जुनार नुनो मोनो बेफोरखौ जों बिजिरनो थाङोब्ला बहुत दावबायारिफोरा बेफोरखौ नायनो थाखाय बहुत गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय फैयो बेबायदिनो काजिरङा पार्कआवबो थसे थङारि गान्दा थानायनि थाखाय बहुत मोनसे मुंदांखा पार्क बेयावबो गोबां थसे गङारि गान्दानि थाखाय बहुत गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय दावबायारिफोरा बेयावबो दावबायनो फैयो बेबायदिनो लालकिला भारतनि लालकिलायावबो बेबायदिनो बहुत दावबायारिफोरा बेदिनो फैनो मोनो आरो बिदिनो दंबावो ताजमहल ताजमहलाव सासे बिदिनो ताजमहलखौ बानायग्राफोरखौ बानायग्रा दंमोन बिनिनो मोनसे स्ट'रि बुंनो सानदां मानो होनबा बेयाव सासे राजाया मोनसे खामानि मावग्राखौ न' लुनो होदों जेराव ताजमहलखौनो बेबायदिनो ताजमहरलखौ लुखांनानै बे चाहाजानआ लुखांनायनि उनाव जिखिनि लुखांबाय बेनि उनाव बान्था माने बेबा बिबा दरमाहा जिखुनु जि दरमाहा मोनगोन बेखौ बिनो थांनायाव बिथाङा आखायखौ दानस'ना होयो बेबायदिनो आखाय दानस'नानै जाहाते आखाय दानस'नानै बहुतबो नेरसोन दङ जेराव जाय मिस्त्रीया आखाय दानस'जादों बे मानसिया जेराव ताजमहलनिख्रुइबो साबसिन गुबुन हादराव बेबायदि तेमपोल बानायनो बाजादोंमोन बेबायदिनो बे गुबुन हादराव बानायनो बानायजानो गिनानै बे राजाया गाव बे बानायग्रानि आखायखौ दानस'नानै होयो